हैलो जनाब केह् हाल ऐ बधिया बधिया जनाब हर्ष होर अच्छा जी में महराज बस थोआड़े गोआंडी गै ओह् जनाब केह् करचै थोह्ड़ा कम्म काजे च लग्गे दे हे अच्छा में हां में इक चीज सोचा दा हा केह् कोई सोचा दा हा कि ट्रिप मारचै कोई फैमिली कन्नै आहो कोई चलने श्रीनगर आह्ली साइड ते कन्नै कोई इ'यां ते प्रोग्राम कोई छे सत दिन दा ऐ ते बाकी उत्थे जाइयै पता लगी जाना किन्ने दिन लग्गने ते महां थुहाढ़ा हां थुआढ़ा केह् हून प्लान महां पुच्छचै ऐ नी हां चलो फेर ते हां ते करो फिर त्यारियां तुस हां कल कल गड्डी थुआढ़ी गै लेई जन्ने ठीक ऐ नी करो फेर त्यारियां तुस तां कोई प्राब्लम नी फेर ओके ठीक ऐ कल मिलने आं